हँ हेलो अच्छा अहाँ अररिया जिलाके बारेमे बता सकय छी कोन कोन रोड बढ़िआँ यऽ कोना चलि रहल यऽ आओर कतऽ कतऽ यऽ अररिया जिलामे आओर सब कोन कोन गाँवमे छै अररिया जिलामे बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर सब बढ़िआँ बढ़िआँ